स्थानिय अनुभव सांस्कृतिक अनुभव अहिड़ा आहिनि जीअं माण्हू राजस्थान घुमण ईंदा आहिनि त अपनाए था सघनि जीअं पंहिंजी रीति रवाजनि जेकी पंहिंजी हूंदा आहिनि रीति रवाज हूंदा आहिनि हुनखे पंहिंजी रोज़ु जी ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि में ध्यानु ॾिजे हुननि जे रहनि सहनि खे ॾिसी करे समुझ पंहिंजी कजे केरु अचे माण्हू त हुननि सां कीअं स कीअं हुनजो स्वागत कबो आहे हुनखे नमस्ते कीअं कबो आहे हुनखे नज़रे मिलाइण सां हुनखे पंहिंजो कहिड़ो फ़ील थींदो आहे हिनकरे घर जे माण्हू अंदरि जूता उतारंदा कनि छा सुठा कपिड़ा पाईंदा आहिनि कुझु हूंदा आहिनि रीति रवाजनि खे माण्हू ॾाढा संवेदनशील हूंदा आहिनि कुझु माण्हू पर अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी नव ईंदा आहिनि पर हिनखे सवलो आदर न मिलंदो आहे त हू माण्हू नाराज़ु थी वेंदा आहिनि हिन करे तव्हां हिन बारे जेतिरो सुठो ॼाणंदा होतिरो घुली मिली करे रहंदा ओतिरो हुन जे बारे में सुठो ॼाणी पाईंदा जीअं माण्हू कंहिंजे राजस्थान में माण्हू अचनि था त पाणि कीअं सिंधी माण्हू हिननि जे भोॼन जे बारे में बि कंहिंजी केरु भोॼन जे बारे में हर कंहिंजी भाषा अलॻि आहे केरु भोॼन खे छा चवंदो आहे केरु छा चवंदो आहे केरु नचण जे बारे में हर कंहिंजी भाषा हर कंहिंजो ॿोली पंहिंजे हिसाब सां हर कंहिंजी आहे हिसाब सां हर कोई केरु पंहिंजी भाषा में केरु छा चवंदो आहे हर कोई पंहिंजी भाषा में अलॻि अलॻि तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो आहे हर कंहिं इअं कंदो आहे केरु घणेई राजस्थान में आहिनि जेके जीअं हस्त शिल्प जे बारे में बि घणेई कुझु घणेई प्रदर्शनियूं वग़ैरह लॻंदियूं आहिनि माण्हू हुनखे ॾिसण पसंदि कंदा आहिनि जीअं बीकानेर आहे हुनजो मिर्ची मिर्ची वड़ो ॾाढो पसंदि आहे कंदा आहिनि माण्हू अजमेर आहे हुन में कढ़ी कचौरी पसंदि कंदा आहिनि पुष्कर आहे हुन में मालपूड़ा पसंदि कंदा आहिनि हर कंहिं देश जी पंहिंजी हर कंहिंजी पंहिंजी पर्यटक स्थली पंहिंजी ख़ासियत थींदी आहे माण्हू हर कंहिं ख़ुदिजे हिसाब सां पसंदि कंदो आहे हर कोई माण्हू जिते घुमणु वेंदो आहे हुते आजमाए ॾिसंदो आहे केतिरो कुझु हुन जॻह जो भोॼन कीअं आहे हुन जॻह जो नाटक कीअं आहे प्रदर्शनी किथे आहे हर माण्हू अलॻि अलॻि जॻह ते घुमण वेंदो आहे त हुन हिसाब सां माण्हू हर कंहिं ॾिसंदो आहे परंपरा ख़ुदि जी सांस्कृतिक अनुभव ॾिसंदो आहे न देश जो